یہ رائس کوکر میں نے اے ون اسٹیل شاپ سے لیا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھتے ہی مجھے بہت پسند آ گیا تھا اور جب ہم اسے گھر لے کر آ کر ہم نے اس میں رائس بنایا اور پلاؤ بنایا تو بہت کم وقت میں یہ پک گیا اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا تھا مجھے تو یہ رائس کوکر بہت پسند آیا میں اپنے ریلیٹوس رشتہ داروں کو بھی اسی دکان سے رائس کوکر لینے کا کہوں گی میری بہن بھی ایک رائس کوکر لینے کا سوچ رہی تھی میں انہیں بھی اسی دکان کا پتا دوں گی کہ وہاں پر بہت اچھے رائس کوکر ملتے ہیں اور اس میں پکوان بھی بہت اچھا ہوتا ہے